मैं अपने घर पे ही अपनी घर की छत पर बागवानी करती हूँ क्योंकि मुझे छत पर बागवानी करना ज़्यादा अच्छा लगता है छत पर बागवानी करने का एक फ़ायदा यह होता है कि मेरी छत पर सिर्फ मैं ही आती जाती हूँ आँगन में या बगीचे में बागवानी करने से यह नुकसान होता है कि आने जाने वाले मेरे पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं इस वजह से मैं इनको सिर्फ छत पे ही बागवानी करना पसंद है क्योंकि जो बागवानी करने के बाद जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो ख़राब हो जाती है क्योंकि आने जाने वाले बच्चे शरारत भी करते हैं अगर बाहर बगीचे में हो रही है तो बाकि लोग भी उनको नुकसान पहुँचाते हैं उनको अच्छे से खिलने नहीं देते हैं इस वजह से मुझे अपनी घर की छत पर ही मुझे बागवानी करना पसंद है घर की छत पर बागवानी करने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि पौधों को अच्छे से सूरज का प्रकाश भी मिल पाता है और उनको कोई तोड़ता भी नहीं है है ना इस वजह से मेरे को अपनी घर की छत पर बागवानी करना पसंद है